देहा फाहामसालि सामलायनायनि सोमोन्दै आंनि बुंथिया जाहैबाय देहा फाहामसालि सामलायनायनि गोबां मा थानो नांगौ सुबिदाफोर थानो नांगौ देहा सामलायनाय देहा फाहामसालि सामलायनायनि गुबै माखासे सिस्टेमेटिक जुदि जोङो फारिखान्थिया मोजाङै जायाब्ला देहा फाहामसालिया गोबां बेलेबेजे जानो हायो देहा फाहामसालि सामलायनाय होनना बुंब्ला जों बेखौनो बुजिनांगोन बे सासे मा होनो गाहाइ सामलायगिरि थानो नांगोन अब्लासो जोङो बे गाहाइ सामलायगिरिनि गेजेरजों जोंनि देहा फाहामसालिया मोजाङै सामलायजागोन आरो बे देहा फाहामसालिनि गाहाइ सामलायगिरिनि गासै जिखिनि बाथ्रा बुंनाय बेयाव थानाय माखासे मावथिफोरा बिनि बेखौ मोजाङै बिथांनि बुंनायखौ मानिनानै सोलिब्लासो देहा फाहामसालि सामलायनाया मोजाङै सोलिना थांगोन देहा फाहामसालियाव थिसनजानाय सिखिथसानि फारिखान्थिया गोरलै नङा मानोना गंसे देहा फाहामसालिखौ जोङो मोजाङै सामलायनो थांनायाव जोङो गोबां बिबान नांगौ जायो बा गोबां जोंनो मुवा बेसाद नांगौ जायो मोनसे देहा फाहामसालियाव जोङो बायदि रोखोमनि जोङो मेचिन बा देहा नायग्रा माखासे आनजाद नायग्रा लेबर'ट'रिसफोरा मोजाङै साखोन सिखोन जानो नांगोन जाय सिखिथसानि गेजेरजों जोङो बे आनजादफोरा मोजाङै नायजायो जुदि देहा फाहामसालियाव माखासे आनजादसालिया मोजां नङाब्ला बे आनजाद सालिनि फिथाइफोरा जोंनो मोजाङै थिख मथै होयाब्ला जोंनो खायसे सिखिथसानि ओरै फिथाइफोरा मा जानो हायो गोरोन्थि जानो हायो बिनिखायनो गंसे देहा फाहामसालियाव जोङो मोजाङै मोनसे मोजां आनजादसालि थानाय गोनांथार आरो बे आनजादसालिखौ सामलायनो थाखाय सासे आनजाद सामलायग्रा सासे मोजां सासे बिबानगिरि थानाया गोनांथार बेबायदि आनजादसालिया आरो मोनफ्रोमबो देहा फाहामसालियाव थानो नंगोन जाय आनजादसालिनि गेजेरजोंसो सासे बेराम जानाया बा सासे बेरामिया मा बेराम जादों बेखौ जों मिथिना मोनो जेरै आनजादसालि होनना बुंब्ला जोङो एक्स्रे बा बेबायदिनो आल्ट्रा साउन्ड बायदि रोखोमनि जोंनि सुबिदाफ्रा जोंनि देहा फाहामसालियाव थानो नांगोन अब्लासो जोङो गोरलैयै जों खायसे बेरामिफोरखौ जों आनजाद नायनानै बेयो मा बेराम जादों बेखौ जों मोजाङै मिथिनो हायो बेबायदिनो माखासे जोङो जायफोरा जायफोर देहा फाहामसालियाव बेबायदि आनजादसालि गैया बे आनजादसालिखौ जोङो मोनफ्रोमबो देहा फाहामसालियाव जाहाथे मोनफ्रोमबो सुबिदा थानो नांगौ आनजादसालिनि सुबिदाया अब्लासो जोंनि जिखिनि बेराम जानाय बेफोर बेरामफोरखौ जों मोजाङै मिथिनो हागोन